हमसब बचपनमे जब चारिसँ पाँच सालके हो जाइ छी तब हमरा सबके इसकुलमे नामाङ्कन करबा तऽ जाहिसँ हम पढ़ी आगे बढ़ी कोनो नौकरी वौकरी करी जीवनमे सफल होइ ओहि सबके लेल सबसँ पहिले कोनो इसकुलमे नामाङ्कन करबाबैके पड़ै छै ओहिमे बहुत सारा कागज पत्तरसब लगै छै जइसे कि अभी हइ तऽ आधार कार्ड आवासीय प्रमाणपत्र आय प्रमाणपत्र निवास प्रमाणपत्र ओकरा साथ मम्मी पापाके आधार कार्ड हमर आधार कार्ड नम्बर मोबाइल नम्बर घरके नम्बर सबकिछु दऽ कऽ तब जा करिके नामाङ्कन मिलै छै आओर साथमे किछु पइसा भी लगै छै जइसे कि नामाङ्कन करबाबैमे आओर नामाङ्कन कर करबा करिके तब जा करिके हमर सबके पढ़ाइ एस्टार्ट होइ छै एहिमे हइ कि सरकारी इसकुलमे हइ तऽ मुफ्तमे पढ़ाइ भी होइ छै आओर फाइदा ई हइ कि अच्छासँ पढ़ाइओ हो जाइ छै आओर पइसा भी नहि लगै छै जाहिसँ ककरो प्रेशर नहि बनै छै आओर सब आरामसँ सबकिछु करै छै पढ़ै छै आगे बढ़ै छै यहाँ परके बेबस्था भी बहुत अच्छा हइ बिहारमे भारतमे सबमे बहुत अच्छासँ सारा बेबस्था भी सञ्चालित होइ छै जाहिसँ वजहसँ बच्चासब पढ़ि लिखके आगे भी बढ़ि रहल अइ आओर ककरो कोनो प्रकारके दिक्कतो नहि होइ छै सब सबकिछु सब अच्छासँ सब पढ़ै छै